यातायात जो भी यदि टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो इससे बहुत बड़ी सुविधाएँ लोगों को मिली हैं जैसे कि पहले किसी को बस का टिकट बुक कराना हो तो वो जाता था पहले बस इस्टाप वहाँ से लाइन में लगके टिकट लेता था या ट्रेन का टिकट बुक कराना हो तो पहले आदमी जाता था रेलवे स्टेसन फारम भरता था फ़ॉम भरने के बाद फिर लाइन में लगता था लाइन में लगने के बाद घंटों के बाद फिर उसका नंबर आता था तब जाके वो अपना टिकट ले पाता था अब इतने ऐप आ गए हैं कि आदमी घर पे बैठे बैठे इसी टेक्नोलॉजी के द्वारा मोबाइल से ही जहाँ का चाहे वहाँ का टिकट आदमी बुक कर लेता है घर बैठे ही अपनी स्थिति जान लेता है कि मेरी ट्रेन की स्थिति क्या है कहाँ पहुँची है कितनी लेट है मेरा टिकट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं अब जैसे पहले ट्राफिक इस्पेक्टर खड़ा रहता था रोड पे वो हाथ देता था उस तरीके से लोग ट्राफिक चलता था अब लाइटें हैं टेक्नोलॉजी बढ़ी तो लाइटें हैं ग्रीन लाइट रेड लाइट येलो लाइट सारी लाइटें हैं इस लाइटों के द्वारा इसी टेक्नोलॉजी के द्वारा लाइटों के द्वारा ही आदमी ट्रैफिक कंट्रोल होता है टेक्नोलॉजी जीवन का एक आधार बन चुका है इससे बहुत सारी चीज़ें आसान हैं बहुत सारी चीज़ें कुछ भी आप ले लीजिए किसी को ट्रेन की स्थिति पता करनी कहाँ है वो कर लिया टिकट अवलेबल है नहीं है इसके लिए पहले जाना पड़ता था हमको रेलवे स्टेसन पहुँचना पड़ता था कौन सी ट्रेन है कहाँ जानी है और कै बजे है कितनी लेट है टिकट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा ये पता करने के लिए जाता था फिर दोबारा वो टिकट लेने के लिए जाता था अब आप टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि इसी मोबाइल के ही द्वारा सारी चीज़ें संभव हैं अब आप यहीं से बैठ के अपनी फ़्लाइट देख सकते हैं यहाँ तक कि आप ये देख सकते हैं मेरा कोई रिलेटिव अगर आने वाला है किस फ़्लाइट से आ रहा है उसकी फ़्लाइट कहाँ पे है कहाँ पहुँची है कितनी दूरी लगी है कितना टाइम लगेगा उसको पहुँचने में बहुत सारी चीज़ें हैं या तो इसी से ही आप पता कर सकते हैं टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है हमको कहीं भी जाना है किसी भी जगह पे और हमको वहाँ का एड्रेस नहीं पता है तो जगह जगह पे आदमी पहले पूछता हुआ जाता था भाई साहब ये कहाँ पे जाना है ये कहाँ पे मिलेगा ये कितनी दूरी पे है अब टेक्नोलॉजी आपके ऐप है गूगल मैप सारी चीज़ें आपके फोन में है अब आप फोन से देख लीजिए आपको जहाँ भी जाना हो उसका डिस्टेंस उसकी रास्ता सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी मौसम की जानकारी सारी चीज़ें आपको इसी से ही मिलेंगी कुछ भी हो सब टेक्नोलॉजी से ही सारी चीज़ें हैं आपको एक से एक चीज़ें इसमें मिलेंगी कुछ भी आप कर सकते हैं बस का टिकट बुक कराइए ट्रेन का टिकट बुक कराइए हां फ्लाइट का टिकट बुक कराइए किसी की स्थिति अपने पी एन आर की स्थिति जानना हो वो भी आप जान सकते हैं ओ और बस कितने बजे है आप ये भी जान सकते हैं फोन से ही सारी चीज़ें कौन कौन सी ट्रेनें कौन कौन से रूट पे चलती हैं कौन कौन सी फ़्लाइटें कब कहाँ जाती हैं कौन कितने बजे आती है कौन कितने बजे जाती है ये सारी चीज़ें आपको किसी इस्टेसन पे जाने की कोई जरूरत नहीं अब सारी चीज़ें आपके मोबाइल से आपके फोन पे ही सारी चीज़ें संभव हैं टेक्नोलॉजी से आपका समय बचता है मेहनत बचती है पैसा बचता है बहुत सारी चीज़ें होती है टेक्नोलॉजी बढ़ जाने से यातायात तो उद्योग में बहुत बड़ा फायदा हुआ है कम इम्प्लॉइ रखते हुए ज़्यादा वर्क हो सकता है पहले छोटे का थोड़े काम के लिए ज़्यादा इम्प्लॉइ रखने पड़ते थे अप ज़्यादा काम हो जाता है कोई इम्प्लॉइ नहीं नाम के इम्प्लॉइ रहते हैं सारी चीज़ें आपके फोन से ही होनी है आप स्वयं कर सकते हैं अभी तक टिकट लेने के लिए लाइन पे लगके उसमें पूछता जाता था उसने कहे दिया भईया अबलेबल नहीं है सीट आप वापस आ गए आपको आने जाने का खर्चा लगा आने जाने का टाइम वेश्ट हुआ सारी चीज़ें हुई ऐसे आप घर पे बैठ के देख लिए कौन सी ट्रेन है है तो ठीक हम टिकट बुक करा ले रहे हैं फोन से ही हमको जाने की जरूरत नहीं है ना हमको लाइन में लग के टिकट बुक कराना है ना लाइन में लगके पैसा देना है सारी चीज़ें हमारे फोन से ही द्वारा हो जानी है ये यातायात के कई सारे ऐप हैं हर ऐप से भी आदमी अपनी टिकट बुक कर ले कहीं आ जाए चला जाए यहाँ तक कि अब तो आदमी ये भी जान लेता है फोन से ही अपने टेक्नोलॉजी के ही द्वारा कि कौन सी रोड पे जाने से भीड़ है कौन सी रोड पे सन्नाटा है किस रोड से जाने में सुगम रहेगा ये सारी चीज़ें आपको इसी के द्वारा जानकारी मिल जाती है टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का एक आधार बन चुका है टेक्नोलॉजी से ही सारी चीज़ें संभव हैं इसी टेक्नोलॉजी के द्वारा बहुत सी चीज़ें हम घर बैठे कर सकते हैं हमको कहीं भी जाने आने की कोई आवश्यकता नहीं है किसी भी तरीके की कोई भी आवश्यकता नहीं हैं कि आप जाएँ लाइन लगाएँ और उसके बाद में आप रास्ता देखें कब आपका काम हो या आपको कोई चीज पता करनी हो तो फिर आपको जाना पड़े नहीं अब सारी चीज़ें आप फ़ोन पे पता कर सकते हैं मेरी ट्रेन टाइम पे आ रही है नहीं आ रही है कहाँ है इस समय कहाँ नहीं है रद्द हुई है या आ जाएगी या नहीं आएगी कुछ भी है ये सारी चीज़ें आपको आपके टेक्नोलॉजी से आपको घर बैठे ही सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं